ना आजुनीय बशीन आसा म्हाका आजुनीय हांव बिचोले पावलां म्हाका पावपाक टायम लागतलो एक साडे आठ म्हळ्ळ्यार पावतलें हांव चा मात पियूंक ना हांव आ थंयसर खंयचें बरी कॅफे बीन आसा आ कॅफे भोसलेचें हांवें न्ही कॅफे भोसलेचें हांवें खूब किदें आयकलां बरें आसता म्हण तांचें आनी कितें नॉन वॅजान बी मेळटा अशे रस आमलेड बीन सो नॉन वॅजान मेळटा न्हू थंयसर वॅजान कितें आसता सकाळचें कितें मेळटलें हें आसतली पाव भाजी बीन हांव एक साडे आठ म्हटल्यार पावतलें मागीर आमी वचपाक कितलें पयस आसा तें चड पयस आसा हांव फोण्यां बस स्टँडार देंवून अर्द्या वरान पावतलीं बरें थर हांव एक मा आतां सद्द्या बिचोली फुडें क्रॉस बिचोली फुडें पावत येयलां हांव आन मागीर बिचोली फुडें पावलें गा तुका कॉल हांगासर फोण्यां पावात बस स्टॅणार पावात येयलें गा हांव तुका कॉल करता तूं मागीर म्हाका मात्शें व्हरपाक यो तुका खबर आसा न्हू तें कॅफे खंय आसा टे टेस्ट बरो आसा थंय कॅफेन तुका कि तुका कितें आवडलें थंयसरलें बरें बरें ओके चल पावलें का फोन मारता तर